हा भाउ आदेश जय जय झूलेलाल बिल्कुलु बिल्कुलु आदेश कयो

अड़े वाह वाह ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि आहे भाउ हा हा बिल्कुलु मिली वेंदव कॾहिं खपेव ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ घणे बजे भाउ

अच्छा अच्छा वापसी हुनजे ॾींहं थींदी न इंदौर में भाउ किथे मिलंदुव

हा हा

अच्छा अच्छा बिल्कुलु बोलेरो हलंदी भाउ आरामु सां वेई वठंदुव भाउ फहिलजी करे वेंदुव बिल्कुलु अड़े केता केॾा वेंदव भाउ फाइव सीटर आहे न भाउ फाइव सीटर आहे न बोलेरो मस्तु भाउ सामान वामान बि हूंदो न इनकरे चयोमांव क्रेटा में छा घुसी घुसी वेंदव बिल्कुलु रखियल अथसि न त स्कॉरपियो भले चयो त स्कॉरपियो बि मोकिले छॾियांव भाउ सुठी ॾिसो मुंहिंजे हिसाबु सां इस्कॉरपियो अथव जेकी हाणे निकिती आहे असांजी पर हुन में छाहे ॿ हज़ार मथे लॻंदुव हा त भाउ ॾिसो हिन में तव्हांजो ख़र्चो बीहंदव टे हज़ार बोलेरो में और हुन में पंज हज़ार टे हज़ार भाउ हा भाउ गाॾी मस्तु आहे न भाउ फुल ए सी गाॾी अथव स्कॉरपियो झटका वटका पतो न पवंदुव कंहिं महिल पहुची विया पतो न पवंदव टोल टैक्स भाउ तव्हांजी हूंदी न भाउ टोल टैक्स त तव्हांजी थींदी न असां वरी केॾा ॾींदासीं अड़े न न ॾेढु सौ ॿ सौ त टोल टैक्स ॿियों घणी पचपन सौ में भाउ बिल्कुलु थी वेंदुव ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर असांजो हूंदो बिल्कुलु असांजो हूंदो पंहिंजो ई पंहिंजो भाउ ई आहे सिंधी भाउ आहे हुनखे मोकिले छॾंदोमांसि मां बिल्कुलु बिल्कुलु अड़े न न संत माण्हू अथव असांजो योगेश भाउ आहे बढ़िया माण्हू अथव बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा मां भाउ तव्हांजो ॿुधायांव थो साढी ॿारहें खनि ॿुधायांव थो तव्हांखे पाणे ई कयांव थो वरी बि न कयांव त तव्हां मूंखे हिकु खनि फ़ोन कजो हा वॉट्सप ते तव्हां मेसेज बिल्कुलु छॾे छॾो इहा सुठी ॻाल्हि कयुव तव्हां हा हा भाउ भाउ ॾिसो ड्राइवर खे ॾेई छॾिजोसि तव्हां असां योगेश भाउ खे ॿ हज़ार खनि बाक़ी नाश्तो वाश्तो कराए छॾिजोसि बाक़ी असांखे हा हा पोइ अची वापसी में समुझूं था असां पाण में ई आहियो तां आरामु सां घुमी अचो फैमिलीअ खे घुमाए अचो आरामु सां अड़े भाउ असांखे त समय काने छाहे हा हा अड़े न न छाहे दुकानु वुकानु न छॾे पाईंदासीं अमरा पतो ई अथव अॼुकल्ह आहिनि कहिड़ा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां घुमी अचो बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां घुमी अचो प्रसाद खाईंदासीं न तव्हां वठी अचिजो न असां लाइ ॿियों छा बिल्कुलु तव्हां अचो घुमी अचो बिल्कुलु तव्हां मेसेज छॾे छॾो मां तव्हांखे सुबुहजो ॿुधायांव थो बढ़िया बढ़िया बढ़िया ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल भाउ